गामियावथ' गोबां आबादफोर मावो खिन्थुबा माइखौहाय बांसिन माइया बांसिन कमन सिन आरो दानि दैज्लां बोथोरावहाय जेनेबा दैज्लां बोथोराव बांसिन कमन सिन नालाय माइयानो बांसिन कमन सिन नालाय दैज्लां बोथोराव बयबो जेनेबा बांसिन बांसिन नख'रफोरानो माइखौ गायखायो नालाय जेरावबो ओंखायनो माइया बांसिन कमन सिन आरो दैज्लां बोथोरावहाय ओमफ्राय बे माइ गायनाय टाइम आवथ' माबा बयबो गायोना ओंखायनो माने बे हाजिराफोर मावग्रा फोरखौहाय मोन्नो माने माबा जायो आरो खस्ट' जायो आरो बयबो गायो नालाय दैज्लां बोथोरावहाय जेनेबा अखाफोर हानायफोरा प्रबलेम जायो लेट गाइबाथाय ओंखायनो बयबो गाइयो अखा हानाय बोथोरावनो ओमफ्राय बे हाजिरा फोरखौ मोननोहाय गोब्राब जायो आरो मालाबा मालाबा इदिनो ज' ज' न'आवनि गोजानो गाइनांगौ जालायलायो मालाबा एफा बुरजा बुरजा हायावहाय माइ गायनांगौ जायो नालाय ओमफ्राय खस्ट' जायो आरो मोन्नोहाय बे बयबो गायनाय टाइमावहाय बयबो माइ गाइनाय टाइमावहाय जेन'बा हाजिराफोरखौहाय मोन्नो गोब्राब जायो ओमफ्राय दा बे हाजिरा फोराथ' आजिखालि जोंनि जायगायावहाय हिन्जावफोरनि थाखाय ट्रि हान्ड्रेड होयो ओमफ्राय हौवाफोरनि थाखाय फाइभ हान्ड्रेड होयो मावनोबो खस्ट' जायोना सान्दुं गोसा आरो खस्ट'बो जायो बेस्राफोर ओंखायनो